हिंदी भले ही हमारी राष्ट्रभाषा है पहले नंबर पे आती है पर सबसे ज़्यादा जो मान्यता है वो इंग्लिश की है हिंदी को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वैल्यू आजकल इंग्लिश की ही है लोग ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम पढ़ना पसंद करते हैं इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं इंग्लिश लिखना पसंद करते हैं कंप्युटर में भी आजकल इंग्लिश टाइपिंग माँगते हैं तो हर जगह इंग्लिस इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है पर हमें जैसे हम हिन्द इंग्लिश आती है वैसे ही हमें अपने बच्चों को हिंदी भी सिखानी चाहिए आज के माँ बाप हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालें इंग्लिश पढ़ाएं पर उनको हिंदी से दूर न करें क्योंकि हम उसी की नींव से जुड़े हुए हैं तो हमें हिंदी आनी चाहिए अच्छे से आनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को हिंदी भाषा का मूल्य बताना चाहिए कि हमारे लिए हिंदी भाषा बोलना सीखना लिखना कितना ज़रूरी है कितनी मान्यता है हमारी हिंदी की पहले हिंदी को ही मान्य दिया जाता था इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज थी और आजकल जैसे टाइम आया है इंग्लिश को फ़र्स्ट लैंग्वेज में गिना जाता है और हिंदी सेकेंड लैंग्वेज हो गई है तो बस यही है कि हमें हिंदी को जितना हो सके उतना मान्यता देनी चाहिए